मूंखे बीचुनि ते घुमण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उहो बीच ते जेकी रेत हूंदी आहे उन में एॾो सुकून मिलंदो आहे ॼणु लॻंदो आहे के अलॻि दुनिया जी धरतीअ ते अची असां पेर रखियो आहे लहरियूं जॾहिं असांजे तरफ़ ईंदियूं आहिनि मन एॾो ख़ुशि थी वेंदो आहे एॾो ख़ुशि थी वेंदो आहे लॻंदो आहे कुझु अलॻि ई थिए वेठो उहे लहरियूं ईंदियूं आहिनि वेंदियूं आहिनि ऐं लॻंदो आहे हिन में टपा ॾियूं नचूं ॾाढो मन ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं ॿियो जेके पर्वतनि ते बर्फ़ हूंदी आहे त एॾी वणंदी आहे उहो हेवी हेवी असां रेनकोट पाए हिक ॿिए खे मस्तु बर्फ़ू हणजनि हुन में राइड खाइजनि हिकु अलॻि ई दुनिया जा नज़ारा ईंदा आहिनि जेॾीमहिल पहाड़नि ते सिॼ लहंदो आहे एॾो मन खे सुकून लॻंदो आहे ॾिसण में लॻंदो आहे असांजा नेत्र एॾो सुठो एॾो कुदिरत जो करिशमो था ॾिसूं जेको कॾहिं उमेद बि न कई हूंदी आहे मन एॾो ख़ुशि थी वेंदो आहे जो असांजे कुदिरत असांजे लाइ एॾियूं सुठियूं सुठियूं शयूं ठाहियूं आहिनि ऐं असांखे इहे सुठा सुठा नेत्र ॾिना आहिनि जंहिंजे करे असां इहे सभु सुठियूं शयूं ॾिसी सघूं था